पाँच नंबर मैं बोल सकती हूँ पाँच हज़ार दस हज़ार बीस हज़ार नौ हज़ार नौ सौ निन्यानवे रुपये और और एक लाख एक लाख नब्बे हजार नौ सौ निन्यानवे